हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फरवरी उणिवीह सौ नवे वीह सेपटेम्बर उणिवीह सौ सतरि उणिवीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ एकासी अठावीह सेपटेम्बर उणिवीह सौ टियानवे